ہندوستان میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ابھی ڈاکٹر کل رہے ہیں انجینئر ہے ماسٹر ہے اور بہت سارے ایسے انسان ہیں جو ابھی بی ایڈ بی اے سی ٹیٹ بی پی ایس سی پاس کل کے بیٹھے ہوئے ہیں روزگار نہیں مل رہا میں سرکار سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ بھیکنسی زیادہ دیجیے بہار بہار کے لوگوں کو دوسرے ملک نہ جانا پرے جیسے کہ انسان اپنے پریوار سے دور ہو جاتے ہیں کمانے کے لیے بمبے جاتے ہیں دلّی جاتے ہیں حیدرآباد چلے جاتے ہیں اپنے پریوار کو چھول کل کے پریوار کا سپورٹ نہیں ملتا ہے پیسے کے لیے بہت دور چلے جاتے ہیں اسی لیے میں کہنا چاہوں گی کہ بہار میں ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ بھیکنسی دیں تاکہ ہم سب کو دور ہم سب کو دور نہ جانا پرے

ہم سب جب بہت لوگ پڑھ لکھ کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے ہم بولتے ہیں جو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں روجگار برھا دیجیے بھیکنسی بڑھا دیجیے ہندوستان کو ضرورت ہے یہ سب بہت انسان بہت دور جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے پڑھ کے آتے ہیں کوئی کالج نہیں ملتا ہے نزدیک اسکول نہیں ہوتا ہے بچے کو پگھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لیے میری درخواست ہے کہ اسکول دیجیے کالج دیجیے